ہیلو گڈ ایونینگ جی ہم ہاں فش شاپ سے بول رہی ہوں جی مل جائے گا جی مل جائے گا کتنا کے جی چاہیے جی ون کے جی مل جائے گا آپ کو یہ آپ کو جی جی آپ کو برف والا چاہیے فریش چاہیے یا برف والا چاہیے یا آپ کو زندہ مچھلی چاہیے فریش مچھلی چاہیے جی میم برف والے کے الگ پرائز ہے اور فریش یا آپ زندہ لینا چاہتی ہے اس کے الگ پرائز ہے اگر آپ برف والا لینا چاہتی ہیں تو وہ پانچ سو روپئے کے جی ہوگا اگر آپ زندہ مچھلی لینا چاہتی ہے تو آٹھ سو روپئے کے جی ہوگا جی جی میم ہوم ڈلیوری اویلیبل ہے آپ کو کیش آن ڈلیوری چاہیے آنلائن پیمنٹ بھی چلے گا آپ کو کیا چاہیے کیش آن ڈلیوری یا پھر آنلائن پیمنٹ آپ کریں گی جی میم ہوم ڈلیوری کا چارج الگ سے شیپنگ چارج ہوگا میم پر کلو میٹر کے حساب سے ہوتا ہے پر کلو میٹر پہ سو روپئے ہوگا تو میں آپ کا آڈر لے لوں جی میم اگر آپ ہماری شاپ پہ آنا چاہتی ہیں تو ہم شاپ ہماری شاپ بھی ہے تو آپ آ کے دیکھ لے لیجیے اپنے سے یا پھر آپ کو اگر ہوم ڈلیوری چاہیے تو ہم ہوم ڈلیوری بھی کرتے ہیں اوکے میم ٹھیک ہے ہوم ڈلیوری کر دیتے ٹھیک ہے